विद्यार्थी शाळेंत वचपाक शकना हाका अंतर येरादारी हीं सगळीं तशें पयल्यार खूब जुनी कारणां गोंयांत तरी आतांच्या काळांत अशी परिस्थिती ना की कोण शाळा खूब पयस आसा किंवां बसीच ना म्हूण शाळेंत वचपाक शकना कारण आतां ह्यो सगळ्यो गोष्टी रस्ते वाहतदारी ह्यो सगळ्यो गोष्टी खूब बऱ्या प्रमाणान उपलब्ध आसात जागृताय म्हणपाक गेल्यार शिक्षणा बद्दल खूब जागृता आमच्या गोंयांत आसा हवामान हाचोय बी कांय अडचर म्हाका दिसना गोंयांत येता असो सो गोंयांत तरी कित्याय कारणाक लागून विद्यार्थी नेमान शाळेक वचपाक शकनात अशी कांयच परिस्थिती आसा अशें म्हाका दिसना